भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली है इस त्यौहार की तैयारी लगभग एक महीने पहले से चालू हो जाती है जिसके अंतर्गत हम घरों को की साफ़ सफ़ाई रंग रोगन व अपने आँगन की में रंगोली वगैरह बनाकर चालू करते हैं व इस दीपावली के दिन पटाखे फोड़े जाते हैं दीपोत्सव किया जाता है साथ ही महालक्ष्मी की पूजा की जाती है मिठाइयाँ बाटी जाती हैं एक दूसरे से मिला जाता है व तरह तरह के पकवान भी बनाएँ जाते हैं इस दिन नए कपड़े लेने का और सोना चांदी भी लेने का अच्छा महूर्त रहता है